पुस्तकां भायर म्हाका खबरापत्रां वाचूंक आवडटा हांव लोकमत गोमंतक आनी तरुण भारत खबरापत्र वाचतां गोमंटक खबरापत्रांत बरे बरे उपक्रम आसतात तरुण भारतां खूब काणयो घरगुती उपचार सुविचार आनी बरे खेळ आसतात पुस्तकांतल्यान आसतातच पूण खबरापत्रां पुराय भारतांत कितें चललां तें सांगतात लोकांचे विचार कळटात सरकाराचें योजना काम मु कळटात जागृतकाय जाता ज्ञान मेळटा वांगडा टायम पास बी जाता